हॅलो हांव सावयवेरेंच्यान रिमा च्यारी उलयतां तुमच्या बीग बायट हॉटेलान हांवें पिजा ऑर्डर केल्लो तो पिझा आमकां टायमार मेळ्ळो ना आनी तुमच्या डिलीवरी बॉयक फोन केल्यार तो आमकां व्हडलीं व्हडलीं शाणपणां सांगता तुमकां पे करुनूय आमी तुमच्या कडल्यान तुमच्या डिलीवरी बॉय कडल्यान असली असली शाणपणां आयकून घेवपाची हे असले कसले तुमचे